रे अजित भोँट गिराना चैलि जो

की सब लए जाय पड़त ओहिमे लए की जाय पड़त ओहिमे ओहिमे की सब की सब पहिलुक बेर भोँट गिराएब हमरा तऽ ई बुझाबैये ओतऽ की की सब लए जाय पड़त नहि लए जाय पड़त

तऽ हो हल्ला जे होइ छै से सब नहि ने ठीक छै हम तऽ पहिलुक बेर गिराएब चलू ई बेर भोँट गिरा लेब

चैतिये दुर्गा सब लए कए जाएब ठीक छै वहए आधार कार्ड दए अथी पासबुक आ अथीके

ओहि दिन गिड़गिड़ा कऽ ठीक छै ठीक तऽ आर सब एगदम कम्प्लीट यए आर सब ठीक यए हैया अबरी पहिलुक बेर भोँट गिराएब तऽ हमरा तऽ बहुत दिक्कत यए डर लागैया एना की आर की आछे हँ ठीक किए तऽ तमसएब अखुनका नहि देखै छियै पॉलटिक्स केहन छै राजनीति केहन छै एकरा दहक ओकरा दहक हे ई करऽ हूँ हँ सबटा राजनीति देखै छियै ई मे की एकदम राजनीति मे एगदम हल्ला छै बुझै छियै ठीक छै ठीक छै ठीक छै हम आधार लए जएब हाथ मे लए लेब